इसकुलमे जे हम जाइ छलहुॅं तऽ पेंटिंग के तऽ शौक छलै हेॅं पेन्टिंगमे जेना कागज बगैर प्रकारके पन्ना पर चित्र पारै छलहुॅं हम इसकुलमे जाकऽ जेना पहिले तऽ मिडिल इसकुलमे गेल छलहुॅं हन ओहोमे बहुते चित्रकला सब पारलहुॅं बड़का पेपर सब पर पारै छलहुॅं हमरा चित्रकलाके शौक छलए आ मैडम आओर सर सब जे छलखिन जे ओ सब कहै छलखिन जे अहाँ चित्र पढ़ि कऽ तऽ हम इसकुलमे लऽ जाइ छलहुॅं बड़का कऽ अपना पर चित्र पारि कऽ लऽ जाइ छलहुॅं आओर दै छलियै मैडमके चित्र पारि कऽ आओर इसकुलमे तऽ छेबे करै जे भगवानके मूर्ति सबके चित्र बनब बनबा कऽ दबाइ सबमे लगेबै रहै छै जेना मैडम सब कहै छलखिन जे अहाँ पारि कऽ आनब चित्र तऽ हम लऽ जाइ छलहुॅं एगो सादा अपन लऽ लऽ खरीद लै छलहुॅं अपन एहिमे पारि कऽ चित्र आ लऽ जाइ छलहुॅं अपन हम आओर इसकुल सबमे जे छै अन्दर सब मऽ पूरा एकदम चिपका दै छलियै जादातर हम जे छै से दुर्गा मैया कऽ चित्र सेहो बनबै छलौ